मैं पैसा कमाने के लिए जॉब करता हूँ मैंने ये करियर इसलिए चुना क्योंकि मुझे पैसो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था अपनी पहचान बनाना चाहता था मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद उठाना चाहता था और इसलिए मैं ये जॉब करता हूँ और मुझे ये जॉब करके बहुत ही खुशी महसूस होती है थैंक यू